आंनाव बेबायदि जुनिया रोंगौथि एबा आखा फाखाथि जेबो गैया अब्लाबो आं मोनसे हाबाखौ बुंनो हायो बे जाबाय कम्पिउटारआव आं कम्पिउटाराव सफ्तवेर दाटा एन्त्रि आरो हार्डवेरखौ इसे बिबाङै मोन्थियो जाय आंनि इडुकेशनाव बांसिन बिबांनि रोंगौथि गोनां बेयावहाय बेवहाय आं गोबां बिबांनिनो सोलोंनो मोनदों हार्डवेराव सोलोंनो मोनदों कम्पिउटारा गाज्रि जायोब्ला बेनि जिनिसफोरखौ बोरै थि खालामो मादारबर्ड हार्द दिस्क बेफोरखौ बोरै थि खालामनो हायो एबा फाहामनो हायो बेखौ आं इसे रोंगौ आरो गुबुना जाबाय सफ्तवेर सफ्तवेराव दाटा एनत्रि बायदि हाबाफोरखौ आं रोंगौ दिजायन बानायनाय गुबुन गुबुन फर्म बायदि अफिसाव बाहायजानाय माखासे पेज फर्म दिजायन आरिफोरखौ आं इसे मोजांयैनो रोंगौ